जेनेबा गथ'फोरा जेनेबा टिभि टिभि नायनानै जेनेबा खायसेया सालाक जायो जेनेबा खायसेया गाज्रि जालाङो आरो खायसेया बायदिसिना जेनेबा बिफोरजोंनो रोंलाङो आरो बेफोरो मोजां खामानिबो माबालांनो हायो जेनेबा मावलांनो हायो आरो खायसेया गाज्रि जालाङो आरो सोलोंथायाव जेनेबा खम जालाङो आरो खायसेया